जशें म्हाका स्विमींग आवडटा तशेंच म्हाका सिंगींगूय आवडटा आनी खेळांत तर म्हाका क्रिकेट खुबूच आवडटा ल्हान आसतना आमी पयलीं टेनीस बाॅल आनी ताचे नंतर मागीर सिजन बाॅल म्हणजे इवन रणजी लॅवल सुद्दां आमी क्रिकेट खेळ्ळ्या आमचो गावांतलो एक क्लब आशिल्लो वेरें स्पोर्टस क्लब म्हण ताचे मार्फत आमी वेगळें वेगळें टुर्नामेंटांनी भाग घेताले आनी तातुंतले चडशें टुर्नामेंटस आमी जिखताले म्हाका क्रिकेट भरपूर आवडटा आनी खरोच एक सुंदर खेळ आसा क्रिकेट